सरकारी योजनाउनि में स्वास्थय जे संबधी क्वालिटी वरी बि हाणे पहिरों खां ठीकु थी वेई आहे अञा बि ॾाढी कमियूं आहिनि हुननि में अस्पतालनि में हुते हेॾो कोई ख़ासि मरीज़ जो ध्यानु रखंदा ना आहिनि लाइननि में लॻी करे डेटा अहिड़ी परे परे जी ॾींदा आहिनि ऐं एक्सरा कराइण लाइ एम आर आई कराइण लाइ त हुते धिका खाइणा त पवंदा आहिनि मगरि पैसा बचंदा ज़रूर आहिनि मगरि धिका ॾाढा खाइणा पवंदा आहिनि ऐं प्राइवेट सेंटरनि में हीअं अंतर आहे की हुते वेंदे ई इलाज़ शुरू थी वेंदो आहे ऐं हुन में वरी से बीमारी फ़टाफ़ट पकिड़े करे हुनजो इलाज़ शुरू करे सघंदा आहिनि ऐं मरीज़ खे जल्दी ठीकु करे सघंदा आहिनि पैसा ज़रूर लॻंदा आहिनि मगरि